हमारे राज्य बिहार है बिहार राज्य में बहुत से समुदायक हैं और संस्कृति पहनावे कपड़ा वस्त्र के बारे में लोग अपनी अपनी इच्छा रखते हैं हम लोग के इधर मेन पहनावा हुआ धोती कुर्ता गमछा लुंगी स्वेटर ठंडे महीने में स्वेटर मफलर टोपी इत्यादि इत्यादि पहनते हैं और आभुषणों में लगाते हैं अंगूठी पहनते हैं बहुत सारे आदमी गले में चैन पहनते हैं हनुमानी पहनते हैं हनुमान जी का चित्र बनाया हुआ हनुमानी पहनते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं और हमारे क्षेत्र में अलग अलग समुदायों में अलग अलग इसकी व्यवस्था किए गया है जो समुदाय ये सब पहनावा नहीं पहनते हैं दूसरे टाइप का पहनावा पहनते हैं उसके भी अपने पहनावा का अलग अलग धर्म है बहुत है इस लिए हमारे राज्य में समुदाय में सांस्कृतिक पर सांस्कृतिक बहुत ज़ोर तौर पर संस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं पहनावे भी अच्छे ख़ासे धोती कुरता का हम लोग उपयोग करते हैं अब उस में कार्य प्रयोग करते हैं और क्षेत्र में ख़ुशी ख़ुशी रहते हैं